ہلو اوبر والے بھائی سے بات ہو رہی ہے کیا بھائی میں یہ کہہ رہا تھا ابھی تک آپ آئے نہیں ہو میں یہاں جامعہ میٹرو پہ کھڑا ہوں ہاں تھوڑا جلدی آ جاؤ مجھے ایئرپورٹ جانا ہے نا تو فلائٹ مس ہو جائے گی تھوڑا جلدی آ جاؤ کتنا ٹائم لگے گا کوشش کرو نا تھوڑا جلدی آنے کی مجھے بہت امپوٹنٹ کام ہے بھائی اسلئے نکلنا ہوگا مجھے ہاں فلائٹ مس ہو جائے گی تو پھر دقت ہو جائے گی پتہ ہے مجھے ٹریفک ہے بٹ آپ کوشش کرو نا جلدی آنے کی ہاں کیونکہ مجھے بہت ارجنٹ کام کے لئے جانا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ جلدی آ جاؤ بھائی